हैलो नमस्ते मैडम जी मैडम जी छुट्टी चाहिदी ही बच्चे ताईं ओह्दा नाम ऐ शुभम अद्धी छुट्टी चाहिदी अस धामां जाना अच्छा अच्छा चलो करेओ कोशश ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ